گلاب جامن جلیبی بر بڑفی لڈو رسگلا مال پووا سون پاپڑی امرت امرتی پیٹ پیٹھا کلاں کلاکند گازر کا حلوہ بالو شاہی چم چمچ چمچم کاجو کتلی گڑوڑ